جی ہاں ہمارے مذہبی تیہواروں میں سے دو مشہور تہوار ہیں جو پوری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ مناتے ہیں ان میں سے ایک عید الفطر کا تیہوار ہے جو ماہ رمضان کے مقدس روزوں کے بعد آتا ہے اور دوسرا عیدالاضحیٰ کا تیہوار ہے جس کو ہم بقرعید بھی کہتے ہیں اور جو ابھی ابھی چند دن پہلے گزرا ہے ان مذہبی تیہواروں میں مختلف کھانے پینے کی چیزیں ہمارے گھروں میں تیار کی جاتی ییں کچھ میٹھی ہوتی ہیں کچھ نمکین بھی ہوتی ہیں اور کچھ چٹ پٹے دار بھی ہوتے ہیں کچھ مسالے دار بھی ہوتے ہیں اور کچھ کڑوی بھی ہوتی ہیں عید کے موقع پر مختلف ثقافتوں اور علاقوں میں مختلف قسم کے پکوان تیار کیے جاتے ہیں عیدالفطر میں میٹھے پکوان زیادہ پکائے جاتے ہیں اسی لیے اس کو کبھی کبھی ہم میٹھی عید کے نام سے بھی جانتے ہیں جیسے سویاں کھیر شیر خورمہ لچھا مختلف قسم کی مٹھائیاں گھر میں ہی تیار کی جاتی ہیں جیسے گلاب جامن کسڈر کسٹرڈ وغیرہ اور اسی طرح چاٹ دہی پھلکیاں اور دہی بڑا بھی تیار کیے جاتے ہیں پھر کھانے میں الگ الگ قسم کے گوشت کے پکوان جیسے قورمہ مختلف قسم کی بریانی جیسے مٹن بریانی چکن بریانی یا پھر ویج بریانی عید کے موقعہ پر بہت مقبول ہوتی ہیں چکن فرائی وغیرہ اور بقرعید کے موقعہ پر زیادہ تر گوشت کے پکوان پکائے جاتے ہیں لیکن ایک ایسی ڈش ہے اور ایک ایسا پکوان ہے جو عام طور پر ہر تیہوار میں تیار کیا جاتا ہے سویاں اور بریانی یہ ہمارے یہاں ہر تیہوار میں تیار کیے جاتے ہیں